औ सार अ सार जोंनि स्कुलनि एनुवेल एक्जामा सफैथारबाय दा सिलेबासफोरा आं खोनानो मोन्दों सिलेबासफोरा सानैसो फोरोंगिरिनिया जोबाखैनो दा बेखौ बोरैहाय मा खालामगोन सार नोंथाङा एसे फोरमायलाय औ सार औ सार औ औ सार औ आंनिया अलरिडि जोब्बाय सार आङो दासान्दि रिभाइस रिभाइससो खालामबाय थादों सार रिभाइस औ सार रिभाइस औ

बाखि सार बाखि औ औ सार जायाखैनो बाखि साबजेक्टखो आं खोनादों साइन्स मेथ्स बे ससियेल बिखेखके जोबाखै होनना खोनादों बेखायनो सारआ इखो बिसोरखो जेबो फोरोंगिरिखौ एसे माबानानै बुंनांसिगोन सार औ थाब फोजोबदो बिदि मानो होमब्ला जोंना एनुवेल एक्जामा फैथारबाय सार मानो होमब्ला एनुवेल एक्जाम जुदि एनुवेल एक्जामा जुदि सिलेबासा जोबाब्ला गथ'फोरा माखौ लिरनो सार दा बेखायनो सिलेबासखौ जोङो एट लिस्ट फोजोबखानांगोन सार औ सार औ औ औ औ सार एसे जोङो फोरोंगिरिजों टक खामनांगोन सार टेबोल टक लानानै औ सार औ सार औ औ सार औ लोगोसे जासिगोन सार औ रिभाइस जानांगौ सार दायो अलरिडि सार आं रिभाइस खालामबाय थादों रिभाइससो जागासिनो सार गथ'फ्राबो एट लिस्ट लेसननि सायाव फुरा नलेजखौ मोनजोबदों होनना आं सान्दों दा बेखायनो औ सार औ औ सार फरायसाफोरनि इयुननि माबाखौबो जों नायनांगोन सार मानो होमब्ला फरायसाफोरा जोंनि आखाइआवनो दंना सार दासान्दि बिसोरनो इयुननि जिनिखि जिउ थांखिखौ जाफुंहोनायनि जि प्लान बे जोंनि आखाइआवनो दं दा बेखायनो एट लिस्ट जोङो बे साबजेक्टनि गुनफोरखौ जुदि जों गथ'फोरखौ सोना होजोबनो हायाब्ला गथ'फ्रा माबा मोनसे सोलोंनायनि मोनसे आंखाल थागोन होननानै आं सानो आरो सार दा बेखायनो सेलेबास अ जागोन दे सार जागोन दे दे सार दे दे सार बिदिब्ला दोनबाय